हमर प्रिय पोथी हिन्दी छलय आओर हिन्दी एक भाषाके रूपमे हिन्दी नहि सिर्फ भारतके पहचान छै बल्कि हमर जीवन मूल्य सांस्कृतिक एवं संस्कारके सच्ची सम्वाहक सम्प्रेषक आओर परिचायक भी छलय बहुत सरल सहज सुगम भाषा होअके कारण हिन्दू हिन्दी विश्वके सम्भवतः सभसँ वैज्ञानिक भाषा छै जे जकरा दुनिआँमे दुनिआँ भरिमे समझ समझय बाजय आ चाहयवला लोक बहुत अछि ओ बड़ी संख्यामे मौजूद अछि आओर हिन्दी एक महत्वपूर्ण भाषा छै विश्व पटलपर यह सिद्ध भऽ चुकल छै कि हिन्दी भाषा अपन लिपी आओर उच्चारणके अनुसार सभसँ शुद्ध आओर वैज्ञानिक भाषा छै विश्वमे हिन्दी जनतान्त्रिक आधारपर हिन्दी विश्व भाषा छै क्यूँ क्यूँ कथि लेल ओकरा बाजय आओर समझय वलाके संख्या संसारमे तेसर स्थानपर छै विश्वमे एक सए बत्तीस देशमे जे ब जे बसैत छै भारतीय मूलमे लगभग दू करोड़ लोग हिन्दी माध्यममे माध्यमसँ अपन कार्य निष्पादित करैत छथि एशियाइ संस्कृतिमे अपन विशिष्ट भूमिकाके कारण हिन्दी एशियाइ भाषासँ भी अधिक प्रतिनिधिवला भाषा अछि एहिलेल हिन्दी हिन्दी विश्वमे सभसँ तेसर स्थानपर छै तमिल तमिल भाषा आओर दुनिआँमे सभसँ पुरानी भाषाके तौरपर मान्यता सेहो मिलल छै आओर यदरविद्र परिवालसँ सभसँ प्राचीन भाषा छै करीब पाँच हजार वर्ष पहिले एहि भाषाके उपस्थितिमे एक सर्वेके मोताबिक प्रतिदिन सिर्फ अट्ठारह सए तिरसठिक बाद प्रकाशित होइत छलैए जाहिमे हिन्दी जे छै से सेहो छलैए आओर